पालतू जानवर तऽ हमरा बहुत नीक लगैत अछि तऽ पहिलो ई बातके जिक्र कए चुकल छी जेकि हम तऽ स्वयं डेरी खोलने रहहुँ जाहिमे कि हम लगभग चालीस पैंतालिस टा गाए गाए पोसने छलहुँ कालान्तरमे हम ओकरा या तऽ हम नहि सम्हारि सकलहुँ या हमरा बुते सम्हरि नहि सकल लेकिन शौक यए इच्छा यए जे निश्चित रूपसँ एकटा घर पर एगो दालानपर जे छै से एकटा गाए हुए

नीक लागैके या इच्छा होयके या शौक होयके बहुत पैघ कारण छै जे गाए रहलासँ सबसे पैघ होइत छै दूधके आवश्यकताके पूर्ति भए जाइत छै तकर बाद हमरासभक मिथिलामे जे छै गाए गोबरके बहुत ज्यादा महत्व छै गाए गोबरसँ बहुत तरहके जे छै धार्मिक काज होइए अङ्गना घर नीपल जाइए एखनो ओहिसँ ओकरा पवित्रताके साथ कोनो भी चीजके पवित्र करैके वास्ते गाए गोबरके बहुत ज्यादा महत्व छै आ तकर बाद जे छै हमरासभक अपन सनातन धर्ममे गाए माताके बहुत ज्यादा महत्व छै सु भोरे भोर उठि कऽ अगर गाए गाए माताके दर्शन केलहुँ गाएके मायके स्वरूप बूझल जाइत छै तऽ ओहो ओहो दृष्टिकोणसँ ई बहुत पैघ बात छियै जे एकटा गाए कमसँ कम अपना दलानपर निश्चित रूपसँ हर आदमीके हर व्यक्तिके राखना चाही